हमें कृषि के उपयोग में आने वाले विभिन्न यंत्रों में जैसे ट्रैक्टर पराहा लगाने की मशीन धान काटने की मशीन हार्वेस्टर आदि अनेक यंत्र हैं हम जिनका यूज़ करते जिसमें से ट्रैक्टर जो है वो हमारे खेतों की मिट्टी को चूरा चूरा कर देता है और कीचड़ बनाने के काम में आता है जब कीचड़ तैयार होता है तो उसमें फिर हमें धान रोपण किया जाता है तो पौधा रोपण करने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत होती है पराहा लगाने वाली मशीन और जब हमें धान या गेहूँ पिसाना होता है तो हमें हार्वेस्टर का यूज़ करना पड़ता है जिसमें पैरा अलग धान अलग सब अलग अलग उसी में हो जाता है